تلنگانہ میں جانے مختلف مذاہب تعلیم میں تعلیمی اسکولس وغیرہ ہیں جیسے مذہبی اسکولس ہیں مدینہ اسلامی مشن ہائی اسکول ہے اسپیشل اسکول ہیں مذہبی مدارس ہیں مذہبی اسلامک مدارس ہیں اور وہاں پر نصاب وغیرہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور ایسے ایسے سلیبس کے اسکولس بھی ہیں جو جہاں انگلش میڈیم تعلیم دی جاتی ہے اور اس کے ساتھ مدینہ اسلامک مشن اسکول مشن ہائی اسکول میں اسکول میں سی بی ایس سی سلیبس کے ساتھ اردو اردو اور عربک کی تعلیم بھی دیتی ہیں دی جاتی ہے اسلامک تعلیم بھی دی جاتی ہے اس کے خلاف کوئی تلنگانہ میں دوسرے کے خلاف کوئی آواز نہیں نہیں اٹھاتا جہاں جو تعلیم دی جاتی ہے اس میں ان بچوں کو دا داخلہ دیا جاتا ہے اور یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پر تعلیم کا یا تعلیم دلوانے کے لیے تلنگانہ میں جس کوچز مدارس اسکول میں ایڈمیشن ہونا ہے یا داخلہ ہونا ہے وہاں پر اس پہ دھیرے جیسے اسلامک اسکول ہے تو اسلامی آئی سی آئی سی سلیبس کا اسکول ہے تو وہاں پر وہ بچوں کو ڈالا جاتا ہے جو نصاب ہے اس لحاظ سے جو جو مذہب ہے اس لحاظ سے وہاں پر وہ اسکول میں داخلہ دلایا جاتا ہے مدینہ اسلامک مشن ہائی اسکول میں اچھی تعلیم دی جاتی ہے یہاں پر اسلامک ماحول ہے پورا اسلامک تعلیم بھی دی جاتی ہے اور عربی وغیرہ بھی سکھائی جاتی ہے وہ اسلامک رولس کو فالو کیا جاتا ہے بہت ہی اچھا اسکول ہے یہ اور یہاں کے پر کسی مذہب کے بارے میں بھی نہیں بتایا جاتا بس تعلیم بہت ہی اچھی اور مناسب دی جاتی ہے